हमराके बिहारके दरभङ्गा आओर नेपाल ई सबमे जे छै ने अभी भी मतलब सांस्कृतिक जे छौ ने अभी भी चलै छौ मतलब हर जगह एकर जे छौ ने व्यवहार भेलो साड़ी भेलो कपड़ा भेलो बहूत तरहके पेपर होलो कागज होलो पेन्टिंगके जे छै ने प्रदर्शित चलि रहलो छो पहिने भी चलै छो अभी भी चलि रहलो छो आओर जे छौ कि पेन्टिंग जे छौ ने अभी भी प्रचलित छौ बहुत अच्छा छौ आओर इएह सब